हमारे यहाँ समाचार पत्र जैसे अमर उजाला हिन्दुस्तान दैनिक जागरण नवभारत टाइम्स कई सारे आते हैं लेकिन टम्परेरी क्लियर करके हम लोग जो है वो हिन्दुस्तान पढ़ते हैं और हम लोगों को सबसे ज़्यादा जैसे मैच और राजनीति का भी थोड़ा बहुत अध्ययन हो जाता है लेकिन मैच का सबसे ज़्यादा न्यूज़ें मिलती हैं अच्छी अच्छी न्यूज़ें मिलती हैं बढ़िया सी न्यूज़ें मिलती हैं और क्या हो रहा है कौन कैसे कितने किसने कितने रन बनाए कौन कितने विकेट लिए हैं कितने रन उसने बनाए हैं कितने बॉल्स उतने फेंकी कितने उतने विकेट लिए ये सब होता है राजनीति का भी माहौल पता चल जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है यहाँ ये हुआ कल उसने ये किया इसमें ये होता है कि जैसे हम बैठे हैं हमारे गाँव के चार लोग और बैठे हैं बुज़ुर्ग लोग बैठे हैं नहीं वो पढ़ पाते हैं तो उनको पढ़के सुनाना भी पड़ता है कि चाचा ऐसा नहीं ये फलाने ये कर रहे हैं फलाने वो कर रहे हैं फलाने जो है राजनीति का मोस्ट होता है इस क्योंकि राजनीति का ही मतलब ये है कि राजनीति इस समय चल रही है तो राजनीति में बुज़ुर्ग लोग आ जाते हैं दरवाजे पे बैठ के गाँव में तख्त पे बैठे हैं जैसे दो चार छह लोग बुज़ुर्ग हैं नहीं वो पढ़ पाते हैं या नहीं उनको अच्छी तरीके से पेपर दिखाई देता है तो हम लोग उनको पढ़ के सुनाते हैं सो ना हिन्दुस्तान में ये है हिन्दुस्तान जो न्यूज़ देता है वो अच्छी देता है न्यूज़ क्लियर करता है क्लियर करके ये बताता है कि हाँ हम ये कर रहे हैं और हमारा ये हो रहा है और हमको ये करना है तो हम लोग उसमें ज़्यादा मतलब वो करते हैं इन्जॉय करते हैं दूसरी बात वो हैं जैसे हमारे चाचा लोग बैठे हैं कुछ कहते हैं कि कौन जीता कौन हारा कोई ये युवराज क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है और हार्दिक पांड्या क्या कर रहे हैं या धोनी क्या कर रहे हैं या कोई जो भी है तो उसमें हम लोगों का भी टाइम पास होता है अब हम ये सोचते हैं कि हमारे जो चाचा हैं या बाबा हैं जो भी हैं उनका भी अच्छा टाइम पास हो जाता है ये सब बताने में और ये सब करने में हमको बहुत अच्छा लगता है अच्छा लगने का मतलब ये होता है कि पड़ोस में हमारे एक हैं एक चाचा तो वो आ जाते हैं बेटा पेपर आया हमने कहा चाचा अभी नहीं आया कहें कि कितने बजे आता है तो हम कहे अक्सर साढ़े छह से सात बजे के बीच में आ जाता है वो सात बजे सवा सात बजे हर हालत तख्त पे आ जाते हैं और कम से एक घंटे हिन्दुस्तान पेपर वो पढ़ते हैं पढ़ने के बाद पूरी न्यूज़ देखते हैं नहीं यार ऐसा नहीं ऐसा हुआ तो उसके बाद हम जैसे उन्हें कोई अक्षर नहीं दिखाई दिया बुज़ुर्ग हैं तो कहें हम ये नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम उनको पढ़ के सुनाते हैं या पढ़ के उनको बताते हैं फिर समझाते हैं कहें अच्छा कल मैच में क्या हुआ था हमने कहा चाचा सामने लिखा है उसको देखो कहें बेटा हम बुड्ढे हो गए हैं हम नहीं पढ़ पा रहे हैं आप देख लो तो हमने कहा हम पढ़ के सुनाते हैं हमने समाचार पत्र से ये होता है कि हम लोगों को अच्छी शिक्षा मिलती है और हमारे जो नवयुवक बच्चे हैं या छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बताते हैं तो वाे कहते हैं कि पापा है क्या ये तो हम लोग भी बताते हैं बेटा ये इसको पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है दुनियाँ देश की राजनीति खेल कूद मैच हर चीज़ का पता चलता है कि क्या कहाँ क्या हो रहा है क्या होना है इस सब चीज़ों का अनुभव हमारे अलावा दूसरे बच्चों को भी मिलता है बच्चों के साथ साथ में बच्चे जब घर जाते हैं तो अपनी माँ से भी बताते हैं कि आज ऐसा नहीं माँ ऐसा हुआ आज ऐसा नहीं पेपर में लिखा था हमने पेपर में हिन्दुस्तान में पढ़ा था ये हुआ आज मैं उसने ये किया आज फलाने ने ये किया आज ढिमाके ने ये किया यही सब न्यूज़ होती है और ये जब ये बच्चे कहते हैं तो ये सब हमको बहुत अच्छा लगता है अच्छा लगता है अच्छा लगने का मतलब ये होता है कि हाँ ये हमने ये कहा उसने ये अध्ययन किया उसके बाद वो खुद जाके बैठ के पेपर देखता है कि ये लिखा है अगर माँ पढ़ी लिखी नहीं तो उसको पढ़ के सुनाता है कि माँ ये देखो ये यहाँ पे ये है ये फलाने ने ये किया ढिमके ने ये किया ये सब चीज़ें होती हैं इससे ज्ञान बढ़ता है पेपर आने का मतलब बहुत कुछ होता है पेपर में कहने का ये होता है कि न्यूज़ होती है लेकिन पेपरों में सच्चाई भी होती है कुछ झूठ भी होता है लेकिन कुछ सच्चाई भी होती हैं इससे बहुत अच्छा होता है और बहुत अनुभव मिलता है